पहले हम लोग देहात में खेती का काम हम लोगों के वहाँ होता है पुरखे लोग ये खेती का काम करते थे वही खेती का काम हम लोग भी थोड़ा बहुत करते हैं पहले तो खेतों में गोबर की खाद और जानवरों की खाद डाली जाती थी और उसमें पैदा किया जाता था अब जब से ये विकास बढ़ा मीडिया वाले बढ़े तब से मीडिया वाले हर टाइम बताते हैं कि इस खेती में ये खाद डालो ये ये ऐसी खाद डालो जैसे गेंहूँ है गेंहूँ में यूरिया डी पी पहले डी पी डालो फिर जब वो हो जाए तब उसमें पानी लगा कर इक्कीस दिन के बाद उसमें पानी लगाओ पानी लगा कर उसमें यूरी यूरिया छिड़को यूरिया छिड़कने के बाद ये जिसमें कोई खढ़पतवार या किसी प्रकार की अन्य चीज़ है तो वे लोग बता देते हैं कि ये ये दवाई इसमें डाली जाए तो ये सब नष्ट होकर आपकी फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी तो हम लोगों ने मीडिया को किसी प्रकार की यदि आवश्यकता होती है जानना होता है तो आपके मोबाइल पर कर आ जाता है कि ऐसी ऐसी मदद करो तो गेंहूँ अच्छा होगा या धान अच्छा होगा या छोटे छोटे अनाज जैसे बाजरा उड़द और ला ये प्रकार की ज्वार है मकई है ये प्रकार की सब अलग अलग और लोग मीडिया वाले हर चीज़ हर का नाम ब समाचार या वि वीडियो द्वारा हम लोग टी वी पर या वहाँ पर मोबाइल पर सब चीज आ जाती है कि इस फसल में ऐसी ये खाद डालो ये दवाई का नाम लिख देते हैं कि ये दवाई आप खेत में डालो तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी तो इसी वजह से हम लोग मीडिया को बहुत अच्छा मददगार समझते हैं और किसानी में भी मीडिया के द्वारा हम लोगों को अधिक उपज मिल रही है ऐ ऐसे में हम लोग नहीं मालूम हो पाता था कि किस टाइम कौन सी खाद डाली जाए जो उसमें अच्छी पैदावार हो तो मीडिया द्वारा ये मालूम हो जाता है कि ये खाद इस टाइम में इस चीज़ में डालो तो उससे अधिक पैदावार बढ़ जाती है यदि कोई किटा किटाणु भी लग गया है तो वो लोग समझ इसमें मोबाइल में आ जाता है ज़िक्र कि ये दवाई डालो तो किट कीटाणु सब नष्ट हो जाएंगे ये ये मतलब मीडिया द्वारा बहुत अच्छी हम लोगों को मदद मिल जाती है और मदद के अलावा किसान हम लोगों को अधिक से अधिक उपज पैदा होने लगा है तो मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये ये सोचिए मीडिया को हम लोग बहुत उत्तम समझते हैं